हांव न्ही सकाळ फुडें पांचां उठ्ठा बेल लावन उठ्ठा कित्या आमगे सून सातां वयता पूत आसा तो आठांत वयता पूण हांव एक बरोबर जेवण करपा सोदता किद्या परत परत करपा त्रास न्ही सदां शीत रोस भाजी डबल टिबल करची पडटा तरी पूण हांव चार गेसाचेरूय चार दवरून चपाती च्या सगले करून दवरतां सात जावचे पयली म्हागे रेडी जाता एक वरा भितर सगलें रांदता तरी पूण एक एक दिसा सदां शीत रोस खावन बेजार येता न्ही म्हणून खास म्हणून पुलावाची तयारी करता रातची सगळे बिन्स तुगेलें मटर गाजर सगलें कट करून दवरता सकाळ उठलें ती भाजी पयली फोण्णां घातली फोण्णां घालून भाजी सिजून दवरली तेवटेन शीत केलें शिता तें जिरें वेलची घालून तें शीत करप मातशें मोव जातरीर तें मातशे मोव जातरीर तें वाळून तें दवरप आनी फक्त ती भाजी केली काय ना ताका इजी आसता की शीत घालपाचें वेल्यान ती भाजी घालपाची ओली कोथमीर बारीक चिरून घालपाची आनी मिक्स करपाचें आनी मॅगी घालपाची मॅगीन मात्सो टेस्ट येता आनी तें किदें जाता खावपाक तुका हाणें वेगळें करपा नाका डब्या घातलें तुमकां जाय जाल्या भायर कितें कितें घेवपाक लोणचे लावन खावपाक मेळटा लोणचें जाल्यार टेस्ट येता धंयी वापरल्यार बीन टेस्ट येता तें इजी आसता दोन आयटमा भितर जाता तांकां डबे भरून दिले म्हणटा तें इतली बरी आसता की भाजी भाजीय मेळ्ळी ताका कांदो बिनो सगलें घातलें म्हणटरीर ताका तो टेस्टूय मेळ्ळो आनी पुलाव एकदम बरो जाता